हा हा जय झूलेलाल तव्हां केरु था ॻाल्हायो हा हा अच्छा हा तव्हां किथां था ॻाल्हायो किथां था ॻाल्हायो अच्छा जी ॿुधायो अच्छा हा भई हिन में चादरूं चादरुनि ते छपाई थियल थींदी आहे ऐं चादरुनि ते भर्त बि कयल हूंदो आहे कांच जो कांच जो बि सा अन सामान जो बि वर्क कयल हूंदो आहे हुनजे मथां हिन खां सवाइ सोफ़ा जा कवर ऐं डाइनिंग टेबल जेके ई पाणि टेबलूं आहिनि उन्हनि जा कवर बि ठाहींदा आहियूं ऐं वियाणा वियाणनि जी छहुनि ते जे मथां बि सुठो डेकॉरेशन कयल आहे सुठी सजावट कयल आहे ऐं तव्हांजे तव्हांखे कहिड़े हिसाबु सां खपनि अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा त तव्हांजा अच्छा त भई हिक माण्हूअ खे हिक माण्हूअ खे जीअं तव्हां ॾींदा आयो गिफ़्ट आइटम त हुनजो अघु लॻभॻि केतिरो हुज हुअणु खपे भई सुठे नमूने हा बसि हा अच्छा हा हा हा हा त हिन में हिक त चादरुनि जो आहे नमूनो भई चादरुनि में त पाणि जीअं रिश्तेदार आहिनि हुनखे पाणि ॾेई था सघूं त हुनजो बजेट ॾेढु सौ पोणे ॿ सौ ताईं पवंदो ॾेढु सौ पोणा ॿ सौ हा ऐं सेणनि सॼण खे अगरि तव्हां ॾियो था त सोफ़ा कवर ॾाढे सुठे नमूने सां ठहियल आहे जंहिं में सुठी अन हथ सां भर्त बि कयल आहे हुन में कांच जो बि वर कमु कयल आहे ऐं मतलबु फ़ेन्सी आइटम आहे ऐं उहो ॾाढो तमामु सुठो नओं नओं आइटम आहे हुन में हिन में थोरी ऐं पंहिंजी राजस्थान जी सभ्यता जे बारे में बि हुन में थोरी छपाई वग़ैरह कयल आहे सांगानेरी जी चादरुनि जो नालो ॿुधो हूंदव त हुन में गुॾा गुॾियूं वग़ैरह जेके इहे ऐं इहे वा वाद्य यंत्र जेके वॼाईंदा आहिनि संगीत जा त इहे फ़ोटूं बि हिन में ठहियल आहिनि ऐं इयो आइटम ॾाढो सुठो अथव हिन सां मेचिंग तव्हांखे पिलो कवर बि मिली वेंदा पिलो कवर ऐं इन ते हा सोफ़ा जो सोफ़ा जो सेट ऐं हिन सां हेठि गालीचो जेको पाणि विछाईंदा आहियूं न त इयो बि तव्हांजो हिन जो मैच थी वेंदो पूरो सेट ऐं गॾु गॾु जेको सेंटर टेबल पाणि रखूं था हुनजे मथां जेको पाणि कवर विछाईंदा आहियूं त इअं मतलबु पूरो सेट कंपलीट तव्हांखे सेणनि सॼणनि लाइ मिली वेंदव ऐं हिन हिनजो अघु टोटल पवंदो चारि सौ रुपया चारि सौ एतिरो त हाणे एतिरो अघु में त पाणि सेणनि सॼणनि खे ॾेई सघूं था हले न ऐं बाक़ी जेके नॉर्मल हा ऐं हुन में ई आहे कि गिलास नं नंढा नंढा जीअं असांजा गिलास आहिनि गिलास ठहियल आहिनि गिलास जे ॿाहिरां वर्क पूरो अन सजावट कयल आहे लकड़ी जा गिलास गुलदस्ते वारा गुलदस्ते जो हा भई जीअं पाण खे इंग्लिश में हुनखे फ़्लॉवर पोट चवंदा आहियूं त हुन में आर्टीफ़िशल गुल लॻाए सघनि था हुनजे मथां काठ जा कमु हा ऐं कांच जा बि ठहियल आहिनि ऐं हाथीअ जा जेके ॾंद हूंदा आहिनि हुन सां बि नंढा नंढा आभूषण ठहियल आहिनि हुन जा जेवर ठहियल आहिनि हुनजा बि भई अगरि जेवर त पाड़े वारनि खे ॾियण सही कान्हे हिन खां त गुलदस्तो साम्हूं नज़र बि ईंदो गुलदस्तो त हुन में आर्टीफ़िशल गुल उहो पंहिंजे मनु पसंदि सां लॻाए सघनि था त हू लकड़ी जा बि ठहियल आहिनि कांच जा बि ठहियल आहिनि ऐं ॿिनी जे मथां डेकॉरेशन सुठी तरह कयल आहे इयो आहे इन जो बि अघु तव्हांजो एप्रोक्सनि पेईजंदव असी नवें रुपया असी नवें जंहिं हिसाबु सां हा असीं ऐं ई पेअर में आहे हा इहा पेअर में आहे हा माना हिक सां नवें रुपए में तव्हांखे ॿ मिलंदा अगरि तां हिक था वठो त पंजाहु रुपया पवंदव हा हिक पंजाहु रुपए ॿ था वठो त नवें रुपए हा अच्छा पंजाहु काठ जा लॻंदा त तव्हांखे फ़ोटूं पहिरीं मोकलियां पसंदि कंदा या पहिरीं कीअं कया जीअं तव्हां चयो हा ठीकु आहे हा हा ॿुधायो हा हा काठ जा जेके इहे न जेके गिलास जेके आहिनि उहा न हा हा हा लकड़ी वारा काठ जा सेणनि लाइ हा ॿावीअ अच्छा ठीकु आहे सभु अलॻि अलॻि कलर में हुजे न कलर सभिनी जा अलॻि अलॻि हुजनि रंग ठीकु आहे ठीकु आहे अच्छा पंजहतरि अच्छा चादरुनि में बि ॿ नमूना अथव चादर में बि ॿ नमूना अथव हिक अथव अन सोटी कपिड़े में ऐं हिक अथव सिल्क कपिड़ो सिल्क कपिड़े में बि पूरो डिज़ाइनूं वग़ैरह सुठी कयल आहे त ॿिन ॿई नमूना तव्हांखे मोकिलींदमि भई हाणे सोटी कपिड़ो थोरो धो पा में इअं थी वेंदो आहे भई रंग निकिरंदो आहे कलर निकिरंदो ई लेकिन सिल्क कपिड़ो त वधीक टाइम ताईं हलंदो इअं आहे ॾियूं त पाणि सुठी शइ ॾियूं मुंज मुंज थी वेंदी हा ठीकु आहे त सोटी लिखां सोटी लिखां हा ठीकु आहे ठीकु आहे पंज खण ऐं हिन में तव्हांखे तव्हांखे थोरो सो पहिरीं ॾियणो पवंदो अमांउट पहिरीं पैसा अधु पैसा पहिरीं ॾियणा पवंदव हा हा अधु पैसा पहिरीं मां तव्हांखे डिज़ाइन अॼु मोकिलियांव थी हींअर ई मोकिलियांव थी तव्हांखे वाट्सएप ते डिजाइन हा ठीकु हा हा हा तव्हांजो नालो छा आहे तव्हांजो नालो अच्छा अजमेर में किथे रहंदा आहियो वैशाली में अच्छा अच्छा ठीकु आहे हा हा हा कंहिंजे कंहिं कंहिं ॿुधायो तव्हांखे नालो मुंहिंजो अच्छा हा हा हुननि जी हुननि जी बि छोकिरी जी हा हुननि जी बि छोकिरी जी शादी थी न त उन्हनि मूं खां ई वरितो सॼो सामानु अच्छा अच्छा हा हा अच्छा अच्छा ॾिसो अॻियां कंहिं खे वरी ऑडर खपे त ॿुधाए जो मूंखे अॻियां मुंहिंजो नम्बर फ़ॉर्वड कजो ठीकु आहे हा हा हा ठीकु आहे ठीकु जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा